हमारे यहाँ पे कई प्रकार की ये अलग अलग जो कला है जो संस्कृति है और जो कपड़े हैं वो काफ़ी है हमारे यहाँ के जो संस्कृति के लिए बहुत ही मायने रखती है एक तरह से वो बिल्कुल ही अनूठी है विशिष्ट प्रकार की है जो हमारी कलाकृति हैं वो कपड़े हैं बिल्कुल ही अलग है हमारे यहाँ पे भारत वर्ष में सबसे ज़्यादा और राजस्थान की जो पोषाक है ऐसी प्रकार से अलग हैं हमारे यहाँ पे जो क्षेत्र है हमारा जो राजस्थान का उसमें जोधपुर में काफ़ी जो है धोती कुर्ता पहने जाते हैं जो मर्द आदमी लोग होते हैं वो तो और जो औरत लोग होती है वो लहंगा चुन्नी इत्यादि पहनते हैं जो साड़ी हैं उनको भी पहनते हैं तो इस प्रकार से जो हमारा पहनावा है वो काफ़ी ही अलग है जो कपड़े हैं काफ़ी अलग है और जो भी जो भी इस प्रकार कई प्रकार के जो कपड़े हैं ठकुराईनी सूट जिनको हम बोलते हैं इस प्रकार के कई सारे कपड़े हैं उनको हम पहना जाता है हमारे यहाँ पे तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पे कपड़े हैं जो संस्कृति है बिल्कुल ही काफ़ी अलग है और जो हमारे यहाँ की जो कला है इसी में इसमें बहुत ही माहिर है वो लोग हैं जो कला और संस्कृति में जो कला कारी करते हैं बहुत ही अलग अच्छी और अनूठी करते हैं इसलिए हमारे यहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार की यहाँ पे संस्कृति कला को मान्यता दी जाती है